जों दैखौ जोंनि दैया मोजांखा मानो होनोबा जों गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोबा जों दैखौ फिल्टार खालामनांगौ जायो मानो होनोबा जों गुबुन गुबुन जायगायाव दै मोजां मोनलोङा बेनिखायनो जों फिल्टारनि दैखौ लोंनांगौ जायो